आमच्या संस्कृतीक खरें म्हटल्यार विकास आदार दिवपी सरकार आतां अशें हांवें किद्याक म्हटलें म्हणल्यार सरकार भरपूरशे प्रोग्राम ऑरगनायज करतात तेन्ना जे नाच जाता तेन्ना जे गायन जाता ते संस्कृतीक आसता चड करून ते जेन्ना संस्कृतीक आसता तेन्ना तेका मिडिया कवरेज मेळटा तेन्ना मागीर लोक वळखतात की हा अशें हें ह्या आमच्या संस्कृतीक नाच आसा अशे आमच्या संस्कृतीक गायक गायन आसा आनीक ख जेन्ना अशें जाता आनी जेन्ना व्हडलें व्हडलें लोक येता जशें की प्रायम मिनिस्टर होम मिनिस्टर वा असले व्हडले व्हडले मिनिस्टर्स जेन्ना येता आनी तेन्ना असले प्रोग्राम्स जाता जेतून संस्कृतीक गायन किंवां नाच जाता तेन्ना एका व्हडलो मिडिया कवरेज मेयटा आनी आमच्या राज्यांतलेंच न्ही बट आमच्या राज्या भायर सुद्दां तेजो मिडिया कवरेज जाता आनी सगल्या लोकांक कळटा की हा गोंयान अशी संस्कृती आसा ती संस्कृती आमी विसरोंक मात जायना ताज्या लागून सरकारान आनिकूय बीन मातशें प्रमोट करचें अशें म्हाका दिसता एजंसीसानूय बीन प्रमोट करचें जी डांस अकाडेमीस आसता तेंच्यांनी चड करून गोवन डांस घेवपाचो आनी जेन्ना ते इंटर स्टेट प्रोग्रामाक बीन वयता पफोम करपाक तेन्ना तेंच्यांनी अशें गोवन सांस्कृतीक डांस किंवां सोंग पफोम करचें तेन्ना लोकांक कळटलें की आमची संस्कृती अशी जावन आसा आनी आमकां रेकोगनेशन मेळटलो आनी त्या डांसर्सांक वा सिंगर्सांक सुद्दां रिकगनेशन मेळटलो